हेलो मैं पूजा अहिर्वल सउहागपुर से मुझे एक कैब बुक करना है मुझे मढ़ई घूमने के लिए जाना है उसका कितना पैसे लोगे और आप मुझे कब पिकअप कर सकते हो मुझे दस तारीख़ को जाना है टाइम कितना रहेगा आपका आने का ओके पैसे कितने लोगे पाँच हज़ार थोड़ा कम करो चार हज़ार ठीक है ओके बाय